फरायसालियाव फोरोंगिरिफ्रा माखासे हरजाखानाय द'था साबजेक्ट द'था साबजेक्ट फोरखौ फोरोंनांगौ जायो बे साबजेक्ट फ्रानो जादों ससियेल साइन्स इंलिस बड' मेथ्स जेनेरेल साइन्स जोंनि फरायसालियाव माब्ला समाव माब्लाबा स्कुलाव फोरोंगिरि बा टिचार निबो आंखाल जानानै फैयो माब्लाबा साफा गाहाम टिचार नि आंखाल जाना होयो आरो जोंनि स्कुल फरायसालिफोराव माखासे साइन्स नि साइन्स साबजेक्त आव गोनां जानाय माखासे एख्सपेरिमेन्ट खालामनो थाखाय मुवा आइजेंनिबो आंखाल जानानै दं बेफोरखौ जेन' सरखारा हरो आरो जोंनि फरायसालियाव सरखारि फरायसालियाव स्थुदेन्ट फ्रा गोबां जायो मानोना ओनसोलाव गंसेल' फरायसालि थायो जायनि थाखाय स्थुदेन्ट फोरखौ हाय बा फरायसाफोरखौहाय फोरोंगिरिफ्रा मोजां दाइथ' लानो हाया जायो बिनि थाखायनो ओनसोलाव स्कुल फ्रा गंनै बा गंथामै थानांगौ